गोदो जोंनि आबौ आबैमोननि आमोलाव बेबायदि जोंनो खिनथायोमोन दि माने गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो गोथै फोथायनाय खाना फोथायनाय होननानैहाय जोङो साननो रोङामोन होननानै बुंब्लाबो बेयो भुल जानाय नङा मानो होनोबा जोंनि रायजो जानायाव जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो बेबायदिनो माबा मोनसे दायना रायनाय होननानै बेबायदिनो सनदेह' खालामनायजों गोबां बर' जोंनि ओनसोलनि गेजेराव माखासे बेबायदिनो फोथायनाय गैयै नंखाय फोथायनायजों बेबायदिनो गावजों गाव दाङा बाजि जानाय बेबायदिनो नुबोनो मोनदों आं सानो बेखौ खाना फोथायनाय होननानैसो आं बुजियो मानो होनोब्ला बेयाव नुनाय गैया बेखौ सनदेह' खालामनानैसो जेनेबा बेबायदि रायनानै मानसिखौ बुथारो बा माबा मोनसे माबा मुलि फबनानै बेबायदिनो मानसिखौ रानख्रेब होनानै सिथारो एबा माबा मोनसे उदै फेदेरनानै

फोथै बेमाराव बेमारफोराव खोख्लैयो होननानैहाय साननानैसो जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा माखासे जोंनि गावनि बर' जाथिनि गेजेरावनो बहुद बेबायदि दाङा बाजि जानानै बुथारनायखौ मेगनजोंबो नुबोनाय जाबाय नाथाय डायरेक्टलि नुनो मोननाय जायादि बेयो बेबायदि मुलि दावालि फबनानै बा माबा मोनसे रायनायनि गेजेरजोंदि मानसिखौ सिथारनो हायो आं बेखौ फोथायनाय जाया बेखौ आं बेखौनो आं खाना फोथायनाय होननानै बुंनाय जायो मानोना फोथायनाया मोनसे बिसास खालामनानै फोथायनायसो जायो थेवबो नुनानै नुनानै जेरै मोजां मानसिनि आखल आखुखौ नुनानैसो नंगौ जाय मानसिया मोजाङै सोलियो मोजाङै आखल आखुखौ देखायो मोजाङै बेबहार खालामो बिनि रायनाय थाबायनाय थानाय जानाय आदरस' ख्लामनाय रिसिभ ख्लामनाय मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमावबो बियो मोजां बेबहार खालामनो हानाय बेबायदि मानसिखौ मोजां होननानै जोङो मोजां होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेनाव बिनि सायाव फोथायनायबो थायो जाय मानसिया थगायनाय एबा गोबां रोखोमै बेबायदिनो नंखाय सोलिनाय बाथ्रा बुंनाय बा माबा मोनसे बे

गाज्रि हाबा मावनाय बे मानसिखौ मोजां होननानै रावबो फोथायनो हाया मानो होनोब्ला मोजांखौ मोजां होननानै जोङो फोथायनो हायो आं सानो बे फोथायनायनि बिसयै आं बे बेखिनिखौल' बुंनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय